हैलो जेल्लै अ'ऊं बाह्र जन्नी गड्डियें च बौह्नी ते मिगी बड़ी डिफिकल्टी औंदी उत्थै जाइयै लोकें दी भाशा अलग अलग होंदी ते ओह् मिगी ओह्दी उं'दी भाशा समझ नी आंदी ते उं'दी मेरी उन्नी उन्नू मेरी भाशा समझ आंदी में अपनी बाज औनू समझा नी पांदी ते फ्ही में उ'नेंगी पुच्छदी तुसें हिंदी आंदी ते ओह् आखदे हां आंदी ते फ्ही अस हिंदी च बात करदे